म्हजी आवयक आमी ल्हान आसतना सदांच काणयो सांगपाची संवय आशिल्ली ती आमकां खूब तरेक तरेक काणयो सांगताली आनी म्हज्या आवय आवडीची काणी म्हणल्यार नखेत्रांची काणी ती जेन्ना नखेत्राची काणी सांगताली हांव सदांच मळबांत पळयतालें आनी नखेत्रांय पळयतालें आनी जेन्ना हांव नखेत्रांक पळयतालें तेन्ना म्हाका खूब सूख भोगतालें देखून म्हाका आजून पासून नखेत्रां पळोवपाची संवय आसा आनी जेन्ना हांव हें करता म्हाका खूब खोशी भोगता